جی ہمیں نل کا پانی ملتا ہے اگر ہم کو نل کا پانی ملے تو ایک تو وہ ڈائریکٹ زمین سے آتا ہے اور صاف رہتا ہے اور اس میں کوئی مشینوں میں ڈال کے اس کو ویریفائی نہیں کیا جاتا ہے اس کو پیورف پیورف پیوریفائی نہیں کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں جو معدنیات ہوتے ہیں وہ سارے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ انسان کی صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور جو شہروں میں جو ندیوں کا پانی پیورف فلٹر کرکے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے ایک تو پہلے سے وہ گندا ہوتا ہے پھر اس کو مشینوں میں ڈال کے اچھا کرتے ہیں تو اس میں جو اچھے معدنیات ہوتے ہیں وہ سب ختم ہوجاتے ہیں وہ وہ صحت کو وہ چیز فائدہ نہیں دیتی جو جو کہ نل کا پانی دیتا ہے تو یہ چیز بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے شہروں میں آدمی انسان پیمنٹ بھی دیتا ہے او اس پانی کے لیے لیکن اگر ہم کو نل کا صاف پانی ملتا ہے تو ہم کو یہ فائدہ رہتے ہیں کہ ہم ہماری صحت کو اس سے بھر پور فائدہ ہوتا ہے جب کہ فی پیوریفائر پانی سے وہ وہ نہیں فائدہ ہوتا ہے جو جو انسان کو نل کے صاف پانی سے ہوتا ہے جی ہمیں صاف پانی ملتا ہے